टेक्न'ल'जि एक्सुवेलि मोनसे रायजोफोरखौ माने खौसे खालामनायाव ओरै बांसिन बिजों होदों होननानै आं सानाखै मानो होनोब्ला माखासे ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां माने नुनो मोनो त' ओरै माने सिरियेलखौबो नुयो नालाय त' बेफोरबायदियाव खौसे जानाय खौसेयाथ' जेरैबाबो खौसे थाखानांगौखा त' बे बेलायाव माने मदद होदों होननानै आं जेबो सानाखै आरो टेक्न'ल'जिखौ त जरखा जोंनि ससियेल मिडियाआव नुदों आङो गोबाङानो नुबाय गाग्लोबनाय नुदों गावजों गाव बर'नि गेजेराव बर' ओंखायनो गुबुना जोंखो नाख्रेबनो सान्दों सोरबाबा गावनि माने गादिनि थाखाय माखासे गावनि हारिनि मानसिफोरखौ गावजों गावनो ससियेल मिडियाआव लिरदों गावजों गाव गाज्रि बुंलायदों बियो बैनि गाज्रिखौ माने सावरायदों बिबो बैनि गाज्रिखौ बुंदों त' बेनि गेजेरावनो आं सानो जों गावनो गावनि गेजेराव मानो दावराव बयबो जुदि राननानै जायोब्ला मोनसे जिरादखौ अब्ला गावनो गाव हारिनि गेजेराव जुदि जों दावराव सुग्लाव जायोब्ला गुबुनाथ' नाख्रेबनो सुबिदाखौ मोनखागोन ना माखासे माने पलिटिक्स मानसिफोरखौ आं बुंदों नोंथांमोना जुदि खौसेनो ज' जयोबा दिनै माखासे बड'लेण्ड जेंना दङ जोंनि बर'आव त' बे बड'लेण्ड जेंनाया सुस्रांजागौमोन मानोना बर'आनो मोननै फरायसा आफादा मोननै बिदिनो मोननै मोनथाम ओंखारलांबाय ना दा जों नुनो मोन्दों दा बेयावनो गोबां दावराव दावसि जानायखौ जों नुनो मोन्दों त' जुदि बड' बिटिआर ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलावनो जुदि बेबायदि जायोबा आउट अफ बिटिआराव मा जागोन बिथांमोना आउट अफ बिटिआरखौ मा सान्दों माने बर' गैलाना मा सान्दों गिबि खेब माने बे ससियेल मिडियाआव आं नुबाय थायो ससियेल मिडियाआव नुबाय थायो गोबाङानो दावराव बेबा बेखौ रायो बेबा बेखौ रायो त' बेबादि जानाङा आरो आंनि बायदिबा